देखिए जहाँ तक मवेशी का सवाल है मैं अभी तो मवेशी को नहीं रखता हूँ लेकिन बचपन में मैं एक गाय जरूर पाल कर राखी थी उस बाई गाय को खुद ही मैं खिलाता था उसका जो सारी प्रक्रिया हैं दिन भर की मैं ख़ुद ही करता था मैं कुछ दिन तक रखे दो चार साल उसका फिर उसको दिया फिर दूसरे काम में लग गए लेकिन मवेशियों के देख भाल के लिए जहाँ तक सवाल है क्या सब करती थी की जाती है तो मवेशी के लिए तो दी उसको जीवन के लिए जैसे हम अपने बच्चे उच्चे छोटी सी बच्चियों को जीवन के लिए हमेशा चौबीसों घंटा देख भाल करते हैं उसी तरह से मवेशियों को रखना भी आसान नहीं है मवेशियों को भी अगर रखते हैं तो उनको भी देखने के लिए हमेशा हमें उनकी निगरानी करनी पड़ती है सुबह से ही उसको चारा खिलाएँ उसको बथान की सफाई करे हैं जहाँ जहाँ वो बंधी है उस स्थान की सफाई उसका जो मलमूत्र होता है गोबर होते हैं उसको हटाना उसकी सफाई करना उसको चारा का बंदोबस्त करना किस तरह का चारा चारा जिस तरह की मवेशी होती है माने गाई है भैंस है बकरियाँ है ये बैल भी होते हैं घोड़े भी रहते हैं मवेशियों में तो घोड़े को भी रखना आसान नहीं है उसको भी दाना पानी होना चाहिए होना चाहिए सुबह शाम उसको इधर उधर दौड़ाना भी चाहिए तो अब घोड़े के लिए भी यही बात जोड़िए से त गाई को भी है समय पर उसको खिलाएंगे तो दूध देगी उसके बथान को साफ रखें जहाँ बथान रहती है उसका खूँटा जो है खूँटा मजबूत होना चाहिए ताकि उसे स्थान पर जो है बंधी रहे उसके लिए डोरी उसके लिए डोरी या को भी का भी इंतजाम करना पड़ता है गर्दन में ज्यादे कसी हुई तो डोरी नहीं है इसपर भी ध्यान देना पड़ता है त बहुत कुछ ऐसी बातें हैं उसके चारे पानी का भी किस तरह से उसका भोजन दिया जाए ताकि उसका जीवन भी स्वस्थ रहे हमें कुछ आर्थिक लाभ भी हो जैसे गाय है पशु पालते हैं गाय पालते हैं तो गाय को लिए दूध गाई या भैंस के लिए दूध होना दूध के लिए ही पालते हैं तो दूध के लिए किस तरह से भोजन दें ताकि उसको दूध हमें मिले हमलोग का स्वास्थय वो दूध से दूध दूध का उपयोग करें और स्वास्थय सब अच्छा रहे तो दूध के लिए पालते हैं इसलिए उसको हर तरह का चारा दुधारू के लिए कुछ चारा का कुछ दाना का पानी का भी इंतजाम करना पड़ता है तो समय पर ही उसको हम दे करके उससे कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं आज के जुग में मवेशी का पालना भी बहुत क कठिन भी है और आसान भी है मवेशी पालने से आर्थिक दृश्य से भी मवेशी पालना हो गया है उससे दूध मिलते हैं दूध एक तरह का व्यापार हो गया है आज के युग में डेरी के डेरी खुली है मवेशी से ही डेरी चलती है डेरी में लोग जो चाहते हैं जा कर दूध ले लेते हैं और ऐसे ही मवेशी भी सभी के पास तो है नहीं कुछ लोग के पास ही मवेशियाँ हैं

दूध को निकालते हैं मवेशी से और गाय भैंस बकरियाँ ये सब हैं कुछ ऐसे भी बक चीज हैं मवेशियाँ हैं जिसके लोग माँस के लिए भी उपयोग करते हैं बकरियाँ हैं भेंड़ हैं मुर्गियाँ हैं तो ये सब भी के माँस के लिए अंडों के लिए करते हैं लेकिन मेरा जहाँ सवाल है मुर्गियों को मत पालें वो गंदगीयाँ फैलाती हैं वे अंडे देती हैं अंडों को मत खाएं मवेशी गाई भैंस पालें बकरियों को पालें उससे दूध निकालें और दूध को लोग उपयोग करें दूध खाने से हर तरह से स्वास्थय अच्छा रहता है इसके लिए मवेशियों को देखभाल करना बहुत जरूरी है देख भाल अगर नहीं करेंगे तो कोई हमें अच्छी तरह उनका स्वास्थय नहीं रहेगा हमें दूध नहीं मिलेगा इसलिए आज के युग में मवेशी का पालना भी बहुत जरूरी है उनसे